ہیلو ہیلو السلام علیکم جی الحمد للہ آپ ٹریول ایجنسی سے بول رہے ہیں جی جی اصل بات تو ہے نا کہ ہم کو امرتسر سے دہلی جانا تھا تو آپ ٹکٹ ہے ہو جائے گی جی ہم کو اے سی میں یا ایسے بھی صفائی صاف ہاں

آپ پیسہ بھی بتائیے کتنا لگے گا

جی اور

اور ٹائم کتنا لگے گا جانے میں

جی اور وندے بھارت جی اور کھانے پینے اور کھانے پینے کا جی اے سی میں جانا چاہ رہی ہوں ٹرین ٹرین میں میری جائیے راجدھانی

دو آدمی ہیں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ رکھیے